आतां रेडिओ म्हटलो जाल्यार पयलीं हांव आयकतालें पूण आतां वेळूच नासल्या कारणान तो आनी आयक तो मेळच ना आयकुपाक पूण एक टी व्ही वयले हांव दोन तीन कार्यक्रम पळयता स्टार प्रवाहा वयले तितुंतलो एक म्हणटा तो म्हाजो फॅवरेट असो हास्य जात्रा कित्याक तर बऱ्या तरेन मातशें हासूंक मेळटा वरभर